आमच्या भारतांत व्हडले व्हडले मनीस बिजनसमॅन जाल्ले आसा इंडस्ट्रियलिस्ट आसा लिडर्स आसा आनी तेंच्यांनी अश्यो बऱ्योचशी कामां करून आमच्या देशाचें नांव मुखार काडलेलें आसा आनी तेचो फायदो सगळ्याच लोकांक जाला तितलोच एक मनीस म्हणल्यार मुखेश अंबानी हाणें जिओ इंटरनेट स्टार्ट करून तें सगळ्या लोकांक फायदेशीर जाल्लें आसा गरिबांतल्या गरीब लोकांक पसून तेचो खूब फायदो जाल्लो आहा आतां तें डिजिटल डिजिटल भारत जाल्लें आसा जियो हें इंटरनेट खरेंच सगळ्या लोकांक उपयोपाक उपयोगाक पडलेलें आसा आनी तेचो खूब फायदो जाता हर एका भुरग्याक आनी खरेंच कोविडान अशी की घरा बसून भुरग्यांनी मोबायलाचेर जियोचेर शिकिल्ले आसा ही खरीच एक बरी गजाल घडलेली आसा